मां तव्हां खे ॾाढी ख़ुशी सां हीअं ॿुधाए रहियो आहे कि मां जेकी टी वी हफ़्तो पहिरों सोनी वरिती हुई फिफ्टी फाइफ इंचिस जेकी मूंखे पई सतरि हज़ार रूपए में अॼु उहा जेकी आहे ॿ हज़ार टेवीह नयूं मॉडल ऐं सीरीज़ में आहे पर मां हेॾो हुन मां तमामु ख़ुशि आहियां जेकी मूंखे हुन जे लाइ एक्सपेक्टेशन हुई कि मुंहिंजी टीवीअ हुजणु खपे ऐं उहा उहा ई निकती आहे जीअं मूंखे खपंदी हुई अॼु हुन में गूगल टी वी आहे हुन खां पोइ एंड्राइड आहे उन्हनि में जेके बि साउंड क्वालिटी आहे पिक्चर क्वालिटी आहे हुन जो जेको परचेस जेको मां कयो आहे अमाउंट उहो हेॾो बढ़िया हुन जी जेकी सर्विस आहे जेके माण्हूं इंस्टॉल करणु आहियां ऐं हुननि मूंखे जेको डेमो ॾिनो उहो हिकदमि मूंखे मुंहिंजो जेको एक्सपीरियंस आहे सभिनि खां सुठो रहियो आहे ऐं मां हिन लाइ सोनी वारनि खे ऐं मां सभिनि खे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि मां हुननि जो धन्यवाद दिलि सां थो कयां ऐं उहे हमेशह वधंदा वसंदा रहनि मुंहिंजी हुननि जे लाइ हिकु छा चइॿो आहे प्रे कयां थो कि उहो हमेशह वधनि ऐं हीअं माण्हूं खे ख़ुशि रखनि सुठी शयूं विकणनि ऐं सुठा प्रोडक्ट विकणनि जे जे सभिनि जो व्यर्थ पैसनि जो निकरे हिन करे मां तव्हां सभिनि खे सजेस्ट कंदमि कि सोनी टी वी वठो जेके तव्हां खे पैसनि जे हिसाब सां जाम व्यर्थ एबल आहिनि इन लाइ सोनी खे मां थैंक यू चउंदुमि प्लीज़ जॾहिं बि वठो त सोनी वठो थैंक यू